हमारे क्षेत्र में के पी कॉलेज हैं जो अभी विश्वविद्यालय इस बार घोषित हो गए हैं वहाँ पर हमारे इससे तो वहाँ बच्चे सबको हर चीज की सुविधा उपलब्ध होती है हमारे यहाँ बच्चे वहाँ जाते हैं अपना नामाकंन करवाते हैं अच्छा पढ़ाई भी होते हैं वहाँ के सर लोग भी बहुत अच्छे हैं सरे सा इतना ही नहीं वहाँ पर जो है वहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छे हैं साफ सफाई अच्छे हैं वहाँ के वहाँ के टीचर लोग भी अच्छे हैं वहाँ के जो टीचर हैं वो अपने अस्टूडेंट को प्यार से समझाते हैं बहुत अपना अपने बच्चों की तरह उनको इज्ज़त देते हैं और अपने समय पे अगर कोई विद्यार्थी छूट जाए कोनो फॉर्म भरने के लिए अगर वो जाते हैं उसको मदद करते हैं और उसके बाद मदद के बाद उनका जो है एडमिशन हो जाता है और वहाँ के जो हैं टीचर सभी सब विद्यार्थी को अपने हमें अपनापन देखते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं एक सभी का एक समान सम्मान मान्यता देते हैं सबको अच्छे से मानते हैं सिर्फ इतना ही नहीं हमारे के पी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो इतने इतना टाइट हैं इतना टाइट हैं कि सभी सभी एक टीचर को ये कहते हैं सभी अस्टूडेंट को बड़ा एक सम्मान रखने के लिए सभी पर एक सम्मान ध्यान देने के लिए इतना ही वहाँ का टेकनिक इस्कूल का वहाँ पर पंखा बिजली हर चीज हैं बाहर पंखा उसका भी व्यवस्था है बच्चे लोग को पढ़ने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है पानी का ही व्यवस्था है औ सुचारू वहाँ पर शौचालय भी है तो उस इस कॉलेज में यहाँ हर तरह की टेकनिक जैसे मान के चलिए कभी कभी बच्चे सबको उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ पर खेल खेलाए जाते हैं नये नये तरीके से खेल खेलाए जाते हैं जिससे बच्चे सबको बहुत मन लगता है इससे सभी बच्चे पढ़ने के लिए ये इस कॉलेज जाते हैं वहाँ वहाँ के प्रिन्सिपल से बच्चे के बीच में रह के सभी से अच्छे से बातचीत भी करते हैं